इंडिया बिच बड़ियां जगह् न जित्थै में बाइक कन्नै मतलब बिजिटड़ करी चुकी दी आं जि'यां शिवखोड़ी होई गेआ मनाली होई गेआ नौ दैवियां होई गेइयां ते जल्दी गै में मनाली जाना चाह्न्नी आं शिमला ऐ जाइयै जगह् जाना चाह्न्नी आं की के एह्दे कन्नै अस बाइक उप्पर मतलब कोई थकाबट दे बिना गै अस ट्रेबल करी सकने हां ठंडी हवा दा मजा लेई सकने आं जित्थै मन कीता उत्थै खडोई सकने आं कोई बी ट्रैफिक मतलब चक्कर नेईं ऐ जित्थै साढा मन कीता अस खडोई सकने आं बेही सकनो आं पूरी ठंडी हवा दा मजा लेइयै अस अपनी जेह्ड़ी ट्रैबल करने दी जर्नी ऐ उसी मजै कन्नै अस पूरा करी सकने आं एह् रिकमैंडेशन भाई ने कीता मिगी कि तुस बाइक उप्पर जाओ कन्नै इनसान मजे कन्नै जंदा कन्नै कोई थकावट नेई होंदी ते कन्नै अराम कन्नै पुज्जी जंदा तां गै में बाइक उप्पर गै विजिट करना चाह्न्नी आं अग्गें कोई बी में जित्थै बी जाना चाह्न्नी आं